अॼु कल्ह सभिनीनि खे खुली करे डांस करणु घणो पसंदि ईंदो आहे जीअं जंहिंजी मर्ज़ी हुजे ऊअं नचे जॾहिं ख़ुशी में हुजे त माण्हू पाणेई पाणेई तेज़ु नचंदो ऐं अगरि कॾहिं त मन खे बि शांति रखणो आहे त माण्हू धीरे धीरे स्टैप्स खणे थो उन जो बि पंहिंजो अलॻि मज़ो आहे ऐं छो त खुली करे नचण जी ॻाल्हि ई अलॻि आहे पोइ भले हू कहिड़ी बि एज जा हुजनि हू हुननि खे हीउ कोन सोचणो आहे त हीउ स्टैप सही आहे कि हीउ स्टैप ग़लति आहे हू स्टैप ते ध्यान कोन ॾींदा आहिनि हू बस जेको दिलि सां अचे जीअं अचे हूअं नचनि था पंहिंजी ख़ुशी ज़ाहिरु करनि था नची करे त हुन में वधीक मज़ो अचे थो ऐं जेकी ॻाल्हि दिलि सां नचण में ईंदी आहे हू स्टैप के ध्यान रखी करे करण सां कोन ईंदी आहे फेस जे एक्सप्रेशन सां वधीक ख़बर पवंदी आहे न कि स्टैप्स सां